अननस केळीं चिकू एप्पल स्ट्रॉबेरी चॉकलेट केक वॅनिला केक स्ट्रॉबेरी केक बटरस्कॉच आयस्क्रीम चॉकलेट आयस्क्रीम वॅनिला आयस्क्रीम स्ट्रॉबेरी आयस्क्रीम बबलगम आयस्क्रीम कुल्फी कसाटा मँगो आयस्क्रीम पायनऍपल आयस्क्रीम बोबा टी